योग खे शौक़ जे तौर ते अपनाइण जे लाइ मूंखे मुंहिंजी साहेड़ीअ प्रेरित कयो छाकाणि त उहो पहिरों खां ई योग कंदी हुई ऐं हुन खे ॾाढो सुठो महिसूसु थींदो हो उहो तमामु बीमारियूं जेका हुन खे हुयूं उहे समाप्त थी चुको हिन करे हुन मूंखे चयो त तू बि योग कर योग करण सां तुंहिंजे शरीर में जेको बि परेशानियूं आहिनि उहो सभु ख़तमु थी वेंदो